आं हय सांग सांग बूक्स आमी बूक्स दिवपाकूत बसलात न्ही कसली बूक्स जाय तुका काणकोणा क्रोप्स हां ओके बरें आसा तुका सादारण ता खंयची स्पेसीफीक क्रोप्स आसा थंयसरलीं कांय जनरल खंयचीं काणकोणां कितें कितें पिकता तेजेर जाय काणकोणांतल्यां पिकांचेर आमचो शरद गांवकर तेगेलो बूक आहा ताचेर कितें आसा जाणां तूं मिर्ची लागवड कशी करता ना कितें मराठीन आसा मिर्ची लागवड कशी करावी खोलांत ते मिर्ची विकता न्ही रे खोलची मिर्ची लागवड कशी करावी तो बूक चलता आसतलो आनी कसलो जाय सांग तवशें तवशें तवशें काकडी काकडीचेर मरे आसा एक्चुली काकडेचेर आसा तें चडशें महाराष्ट्राचें पण हांगचें काणकोणचें हितूनूय म्हाका दिसता आमगेल्या आमगेलो सुदेश वो आसा पय सुदेश नायक तेगेलोय एक बूक आसा तो हय तूं कितें कर तुजी तूं एक आयडी कार्ड करून घे रे लायब्ररी कार्ड तेका एक फोटो लागतलो आनी हंड्रेड रुपीस लायफ लाँग मेंम्बरशीप तुका लायब्ररीन भितर कार्ड मेळटलें आनी डिजीटल कार्ड आमच्या ज्या लायब्ररीन आतां आमी डिजीटल कार्ड केलां सो तुका आनी हें करचें पडचेंना तुगेलें तें मशीनान भितर तुजें सगलें डिटेल सगलें हें घातलें कांय मागीर लायफ लाँग तुजें उरलें तें आत फक्त नंबर दिल्यार पुरो जातलो हां बूक्स तुका फस्ट टायम आनी मेग्जीमम टेन डेज आनी मागीर परत रावन रिन्हीव करप मागीर परत टेन डेज अशें उरता टेन डेस इंटरव्हाल ना बूक हाडप नाजाल्यार कितें दवरता भुरगे व्हरता सांडून उडयता विसरता तेका लागोन आमगेलें त्या आनी ती मेसेज येता आतां आतां जे आसा तें आमी ऑनलायन पध्दतीन केलां सगलें तुका मेसेज येतली कळ्ळें फक्त तुका बूक फिजीकली हाडून दिवचो पडटलो धा दिसान बूक्स आरे आमचे कडेन सादारणता दर विशयांचेर वेगवेगळे बूक्स आसात क्रोप्सांचेर तुका फक्त नाल्लांचेर म्हाका दिसता धायेक बूक्स आसात झाडांच्या म्हळ्यार तुजी यें कितें फूल झाडां जायेचेर आसा ताज्या नंतर वनऔशदीचेर आसा ते महाराष्ट्रीयन आसा पण तातूतल्यान भितर तूं हांगां लावपाक शकता तीं झाडां कळ्ळें न्ही वनऔशदी भितर तूं यें जें आसा कितें ह्या झाडाची लागवड कशी करावी त्या नंतर मिरीची लागवड अशें कितें तुका खंयचेय विशयाचेर तें आनी तेका भरपूर डिमांड आसा मिरी म्हणटा तेका ना तूं कितें कर तूं यो थंडपणान दोन वरां काड बरो करून बूक्स पळय आनी तुका जें सिलेक्टेड बूक्स व्हर पयलीं मेंम्बरशीप फाॅर्म भर मागीर तुका जाय त्या पध्दतीन करपाक मेळटा आनी आतां आमगेर लायब्ररी जायत बसपाक बिसपाक आवांतर आसा हां बरें हां हांव मात्सो बिजी आसा हां बरें हां बरें ओके बरें हय